हॅलो निधी नायक हां हांव राजस नायक हांव सांकवाळच्यान उलयतां ते हांवें कॉल केल्लो की ते आमचे आमचे हे पळय आहा पळय तुमच्या सायडीन रावता पळय ते तें न्ही खूब व्हाळान कोचरो खूब उडयता आं हें दिसांनी तुमी पंचायतीन किदें डिसिजन घेतलें बेगीन घेवचें न्ही किदें बेगीन घेवचें आमकां तें पोरवोडपा ना आमी फाल्यां ना परवां मोर्चा काडटले सगलें आमी वाड्या वयले आमच्या सायडीन रावता पळय ते सगलो कोयर व्हरोन तें व्हाळां उडयता आनी आमकां हांगा त्रास करता कळ्ळें न्ही हांव आमी वोगी रावपा ना आमी फाल्यां मोर्चा करतले तो सांकवाळे मेन व्हाळ व्हांवता तो हय हय हय वयल्यान उदक येता खरें पूण हा आमचोय लोक हांगा कचरो उडयता तें तें तुमी हें करिना तेंचे कांयत करिना तुमी तेंची कागाळ कांयत करिना अशें कशें जातलें तूं हा गाडी येता पूण ते गाडी ना गाडी गाडी आस नासता ते टायमार ती गाडी येता ते नासता त्या टायमार ती गाडी येता कळ्ळें न्ही तें आतां तेंची किदें कागाळ ती म्हाका खबर ना पूण ते हांवें हांवें हांवेंन स्वता पळयलां ते कचरो उडयत तो व्हाळान कळ्ळें न्ही आं तुमी किदें एक्शन घेवपाची ती बेगीन घेवची हांवें ना ना ना सांग म्हाजें आयक म्हाजें आयक पयर हांवेंन स्वताक पंचायतीन वसोन लॅटर बरोवन कंप्लेन दिल्ली पूण ताचेर आजून कांयच जाल्लें ना ताची कंप्लेनीची

आं तूं अक्षरक्षा सांगू सांगू तुका तो वयर खबर आहा वयर ती वयर घर जिनान जिनान आसता ती जिनान घरा खबर आहा हा तीं तीं तेंची घराची घाण सगलें हळ हळशीक ती हांगूंक थंय वयता व्हाळान त्या हें कोणाक म्हणना हांव पूण ती तें वयतां थोड्यांकूत खबर आसा थोड्या पुरतीच खबर आहा तीं हांगोंक थंय वयता त्या खातीर तो घाण आनी वाडत वयता आनी ते उदकान आमकां शेत पिकता अशें कांय जातलें हांव त्या खंय त्या मुकुनाक मात म्हाका सांगनाका हांवेंन सांगलां म्हणून कळ्ळें न्ही हय हय हय माश्शी माशी कागाळ करची तुमी आं पोटावट ना जाल्यार आमी फाल्यां मोर्चा काडटात बरें बरें बरें बरें गो बरें